جی ہاں جب میں نیو ڈرائنگ بناتا ہوں تو سب سے پہلے ایک خیال یا تصویر میرے ذہن میں آتا ہے پھر میں اس تصویر کو کاغذ پر خاکے کی صورت میں اتارتا ہوں اگر مجھے کسی چیز کی ساخت یا تفصیل سمجھنے میں مشکل ہو تو میں آن لائن تصویریں یا حوالہ جات دیکھ لیتا ہوں حال میں میں نے ایک قدرتی منظر کی ڈرائنگ بنائی تھی جس کے لیے میں نے پہاڑ درختوں اور ندی کی تصاویر کو آن لائن دیکھ کر خیال حاصل کیا اس کے بعد میں نے اپنے انداز میں اسے رنگوں سے مکمل کیا